فیسٹ یوٹیوب ہم لوگ جو زیادہ تر جو ہے سماچار وغیرہ دیکھ لیتے ہیں سماچار تھوڑا ضروری ہو جاتا ہے کہ دنیا کے حالات بھی معلوم کر لینا چاہیے ابھی جس طرح سے جنگ کا ماحول بنا ہوا ہے تو اس طرح سے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ کہاں کیا ہو رہا ہے باقی چیز تو ہم لوگ استعمال نہیں کرتے ہیں کسی چیز کو اکثر و بیشتر ایج کے مطابق ہم اپنے ایج کے مطابق بس یہی نیوز سے زیادہ پسند کرتے ہیں نیوز دیکھنا وہ دیکھ لیتے ہیں آدھا پون گھنٹہ ایک گھنٹہ دیکھ لیتے ہیں کہ معاملات کیا ہے دنیا کا دنیا کس رخ جا رہا ہے اور ہم لوگ اور ہم لوگ کا مطلب کہ حال کیا ہے یہ اس طرح سے دیکھ رہے ہیں دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ خیر باقی بچوں کو یہ دیا جاتا ہے کہ باقی بچے ادھر ادھر کی چیز کو دیوٹ مت موبائل پر تو بہت ساری چیز ہے لیکن نہیں دیکھنا چاہیے ادھر ادھر کی چیز موبائل کا ایک اہم خاص مقصد ہوتا ہے کہ ایسی چیز دیکھیں جس سے کچھ معلومات ہو حاصل ہو کچھ سمجھ سکیں دنیا کے حالات کو دیکھ سکیں سمجھ سکیں کیا ہے نہیں ہے اپنے مطلب کہ راشٹراپتی ہوں یا پردھان منتری ہوں اس کی بھاسنوں وغیرہ پر دھیان دیں کہ کیا بول رہے ہیں کس طرح سے بات چیت ہو رہی ہے